ہیلو کیا میں اولا کار سروسز سے بات کر رہی ہوں جی میں عائشہ بول رہی ہوں اور میں ہمیشہ اولا کار سروسز سے ہی اپنی کار بک کرتی ہوں لیکن آج مسئلہ ہو گیا ہے ذرا اصل میں یہاں بہت ٹرافک ہو گئی ہے اور میں پھنس یہاں بہت پھنس گئی ہوں تو میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ آپ جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ کتنا ٹائم لگتا ہے ٹرافک میں تو آپ ذرا بتائیں گے کہ کتنا ٹائم لگے گا اچھا آدھا گھنٹہ اچھا تو پھر مجھے اپنے ڈراپ لوکیشن پہ پہنچنا ہے اور یہاں بہت ٹرافک ہو رہی ہے تو آپ کیا کوئی شاٹ کٹ بتا سکتے ہیں اچھا اچھا اچھا تو اس اگر میں یہ شاٹ کٹ لے لوں تو کیا میں اپنے ٹائم سے پہنچ جاؤں گی ڈراپ لوکیشن پر کیونکہ بہت ٹرافک ہو رہی ہے یہاں پہ اور بہت مسئلہ ہو رہا ہے اچھا چلیے پھر ٹھیک ہے ٹھیک ہے شکریہ